महाराष्ट्रा में सभिनि खां वॾी आर्ट गेलेरी आहे नेहलु नेहरु सेंटर सायन्स लेबॉरेटरी उन में असां अगरि बा जिअं ॿार उन में अगरि ॿार वेंदा त हुन में हू सिखी था सघनि हुननि जो पंहिंजो नॉलेज वधीक वधी सघे थो उनजे माना कीअं हरि हिकु जे बारे में जेकी उत्साह आहे उ ॼाणण जी उत्साह आहे ॿारनि लाइ बि ऐं पेरेंटस लाइ बि उहो वधी थी वञे जीअं जीअं त टीट टी अ स्टूडंट चाहिनि त बइ मां इन टेलीस्कोप समझू त पियो हूंदो त हुनजे बारे में टेलिस्कोप कीअं थियो हो कीअं पियो आहे कीअं नज़रु ईंदो आहे हुनजे बारे में ॼाणण जी ई ईच्छा उ सभु हुनजे वधी थी वञे ऐं उनजो जेको सायन्स में वञण जो जेको एय आहे भई मूंखे सायन्स में वञिणो आहे सायन्स में वञी करे उनखे करिणो छाहे कीअं करिणो आहे हुनखे उन फिल्ड में अॻिते कीअं वञिणो आहे उन में उहो एक्स्परिमेंट कीअं करिणा आहिनि केहिड़े कीअं करिणा आहिनि उ सभु हुन में हुनखे से सेखा समुझ में अची थो वञे मतलबु की बेसिक नॉलेज हुनखे उन में अची थी वञे त उहो जेकी बि सिच्वेशन अॻिते ईंदी समुझो अगरि हू सायन्स में वञनि था त लाइफ में उन्हनि खे कीअं कमु करणो आहे छा थोरी घणी उन्हनि खे उन मां उनखे मदद मिली थी सघे